आ हॅलो हांव गिता मामलेकार उलयतां हांवें पॅन कार्ड करपाक दिल्लें तें खंय पावलां म्हाजें तें मातशें हें जाय आसलें ती मातशी म्हाका चवखशी जाय आसली करपाक ते ती केल्ले हांवें कांय प्रोसेस येवूं ना तेजे मागीर करूंक ना ह्या दिसांनी केल्लें हय आं मागीर आं नंबर वन नायन फायव सिक्स आनी डेट ऑफ बर्थ म्हाजी नायनटीन एटी फोर वन जनवरी ट्वेंटी थ्री हय मातशें म्हाका कळया केन्ना जाता तें हय आं टायम वयतलो मातसो केन्ना पर्यंत जातलो तर आं सात आठ दिसांनी आं बरें देव बरें करूं